انسانی زندگی کو سائنس اور ٹیکنالوجی نے بہت آسان بنا دیا ہے جیسے کہ پہلے زمانے میں لوگوں کے پاس نہ ہی بجلی تھی نہ ہی کوئی دوسرے الیکٹرک گیجٹ تھے جس کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی تھی اب لیکن آج کے وقت میں سائنس اور ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ انسان کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلا آپ کا ایگزامپل یہی ہے کہ اگر ہمیں کہیں جانا ہے تو ہم اس کے لیے کوئی بھی گاڑی یعنی کہ کار یا بائیک کے تھرو جلدی پہنچ سکتے ہیں پہلے ہمیں پیدل چلنا پڑتا تھا اور وہی چیز گھر میں جیسے ہمارے پاس بہت سے الیکٹرک گیجیٹس ہیں جیسے آپ کا مکسر ہے واشنگ مشین ہے ریفریجریٹر ہے ٹی وی ہے ان سبھی سے انسان کی زندگی کو بہت ہی آرام ملا ہے پہلے لوگ ہاتھ سے کپڑے دھویا کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ بہت تھک جایا کرتے تھے اور بہت زکت وقت بھی ضائع ہوتا تھا اب واشنگ مشین ہے جس کی وجہ سے کچھ ہی ٹائم میں اپنا اپنے آپ کپڑے بھی دھل جاتے ہیں اور تھکان بھی نہیں ہوتی اب سیم ایگزامپل آپ کا مکسر کے ساتھ ہے مکسر میں آپ بغیر اتنی محنت کے آپ اپنا جو بھی بنانا چاہتے ہیں وہ بنا سکتے ہیں تو یہ بات بالکل کہنا صحیح ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے اب زندگی کو بہت آسان بنا دیا ہے